यार इंडिया मे तो ना इंडिया में ना चाह् न जेह्ड़ी है ना ओह् बड़ी लोग बड़ा मतलब बड़ी ज्यादा पींदे न बंदे होंदे ना जेह्के दिन दी तिन्न तिन्न चार चार पंज पंज बारी पी जंदे ऐ ते चाह् जियां आक्खो चाह् बनाना बी बड़ा असान होंदा पींदे ते ऐ लोग बत्थेरे जने जियां बड़े बड़े यूट्यूबर फेमस होई दे जियां डोल्ली चाय बगैरा बगैरा बड़े जेह्ड़े फेमस होए दे जेह्ड़ा चाह् बनाई बनाइयै चाह् बनाना बनाना ते इकदम ईज़ी गै ऐ बनाना केह् करना तोआनू पतीला लैना पतीले च पाओ पैह्लें पानी पाओ ठीक ऐ पानी पत्ती पाओ खंड पाओ थोह्ड़ा हारा लाची पाओ ते दुद्ध पाओ ते थोह्ड़ा गड़काओ उसी ते चाह् बनियै रड़ी होई जंदी चाह् दिक्खो साढ़े घर च ना लोग चाह् पी इक इक बारी नी दिन दी नी किन्ने किन्ने बारी चाह् पी लैंदे ऐ ठीक ऐ चाह् पींदे ते फ्ही सवेरे उट्ठे फ्ही चाह् ठीक ऐ दपैह्री रुट्टी शुट्टी खाद्धी शाम्मी फ्ही चाह् राती जो मन कीता फ्ही चाह् चाह् ऐसी चीज ऐ ना जेह्ड़ी जेह्दे बगैर न बंदा ना कोई कोई होंदे न जिसी बंदे चाह् दे बगैर ना बंदा करी गै नी पांदा किश जिसी आखदे ना चाह् चाह् चाहिदी गै चाहिदी ऐ हून में तोआनू सनां साढ़े इत्थें इक हादसा होएआ चाह् दे बारे च चाह् बंदा पियै दा हा चाह् पींदे पींदे ते उन्न केह् कीता पता नी केह् यूट्यूब उप्पर जेह्ड़ी वीडियो शिडियो चाढ़दा ओह् उ'न्न केह् कीता यूट्यूब उप्पर वीडियो चाढ़ी ते चाह् दा टप बनाया पूरा ते चाह् कन्नै न्हान लगी पेआ ते हून लोको जियां इ'यां लोकें इयां चाह् दा इ'न्ना नशा चढ़े दा के लोग चाह् कन्नै न्हान गै लगी पौंदे ऐं में आक्खा ना चाह् बड़ी गै शैल चीज़ ऐ पर पी पीनी चाहिदी पर इ'न्नी नी पीनी चाहिदी जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त गी खराब करै चाह् पियै इंडिया च जे साढ़े हर जगह् चाह् फेमस ना इ'यां साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़ी गै फेमस ऐ न चाह् ठीक ऐ हून चाह् पीनी चाहिदी शैल शैल होंदी चाह् पर इ'न्नी नी पीनी चाहिदी कि जिन्नी मतलब साढ़े ओह् होई जाए सानू जेह्दे कन्नै तक तकलीफ हो ठीक ऐ बाकी में तोआनू इ'यै आखना चाह्न्ना कि चाह् बड़ी ठीक ऐ मैं ते पींदा रौह्न्ना होन्ना मिगी बड़ी पसंद ऐ तुस पीना चाहो ते तुस बी पी सकनें अस पीना चाहें अस बी पी सकनें ठीक ऐ